एखन जे यूक्रेन आ रुसके युद्ध चलि रहल यऽ बहुत ही कष्टप्रद अछि आओर ई देखिऔ जे ई नहि छै जे ई रुसेके वास्ते या यूक्रेनेके वास्ते हानिकारक छै ई तऽ पुरा विश्वके वास्ते छै कियातऽ देखिऔ जे पर्यावरण जे छै ओ तऽ कोनो सीमा तऽ नहि मानै छै जे एहिठाम एहि देशके सीमा छै आ एहिठामसँ ई देशके सीमा छै तऽ बहुत ही दुःखद छै आ एकर जे परिणामो छै ओ भविष्यके लेल बहुत ही कष्टप्रद हेतै अगला जेनरेशनके वास्ते कियातऽ जाहिसॅं तरहसे पर्यावरणके हानि पहुँचै छै एक तऽ एखन आदमीक सुख सुविधा या जे भी छै तऽ ओकर कारण तऽ जे भी छै प्रदुषण छैबे करै परेशानी छैबे करै पर्यावरण अपन प्रदूषित होइते छै लेकिन आगाँ एखन जे युद्ध भेलै एकर की दुष्परिणाम छै तऽ एकरा बारेमे सोचना चाही जे ई सभ चीज नहि हुए लेकिन आइ ओ जे छै से देश देशके अपन वर्चस्व देखबैके वास्ते ताकत देखबैके वास्ते जे छै से युद्धके बाद जे छै से किछु आओर नहि भेटै छै